जी जी जी जी सर बिल्कुल उसका पर सवारी रहेगा उसमे आपका सात हज़ार रूपये कॉस्टिंग रहेगा उसमें रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था और इसके बाद में दर्शन की जो व्यवस्था रहेगी वह आपको वी आई पी व्यवस्था रहेगी वहाँ पर हमारी ट्रेवल एजेंसी द्वारा वहाँ पर आपको वी आई पी दर्शन व्यवस्था करवाई जाएगी और इसके बाद में खाने के लिए आपको वहाँ का फेमस खाना करवाया जाएगा और इसके बाद में रहने के लिए भी आपको अच्छी सुविधा करवाई जाएगी ऐसी हमारी तरफ़ से आपके लिए फै़सिलिटीज़ रहेगी जिसमें आपको कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप बताइए जी जी जी नी आ उसके लिए हम आपके वहाँ पर व्यवस्था करवा देंगे उसका चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा क्योंकि जी जी जी हाँ जी वह इसमें शामिल नहीं रहेगा वह आप जब वहाँ पहुँचोगे तो आपके लिए वहीं पर वहाँ की जो न लोकल जो रहेगी वहाँ पर व्यवस्था उनसे हम हम आपकी बात करवा देंगे जो पेमेंट रहेगा वहाँ पर आपको देना पड़ेगा जी जी जी उसका एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा जो भी वहाँ पर रहे दो सौ तीन सौ रूपये पर सवारी

केदारनाथ के लिए वहाँ से आपका रहेगा पाँच हज़ार रुपये पर सवारी आपका वहाँ से स उसका बस का चार्ज रहेगा और इसमें आपकी रहने का रहेगा और उसमे खाने का आपको अलग से रहेगा क्योंकि के केदारनाथ साइड का जो है इसमें आपको तो अगर खाने सहित अगर बात की जाए तो ढाई हजार रुपये उसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चार्ज रहेगा ऑफ़र अगर सवारी सवारी अगर ज़्यादा रहेगी आपकी अगर कितनी कितने सवारी है तो फ़िर मैं आपको डिस्काउंट उसमें बता दूँ पचास सवारी हैं तो उसमें हम आपको पर सवारी पंद्रह सौ रुपये आप हम आपको डिस्काउंट दे देंगे जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल उसमे आपके सात हज़ार में माइनस हो जाएगी जी जी जी आप बिल्कुल आ जाइए ऑफिस ओ के ओ के ठीक धन्यवाद